आं दा चि आइ टियाव खामानि मावनाय हिसाबै जेनबा आङो दा माखासे जानाय लोंनायनि जेंनाफोर नुयोदि बे जेंनाफोरा जाबाय जेनबा चि आइ टिनि खाथि खालाफ्राव एबा चि आइ टियाव जेनबा जाग्रा दखाननि थाखाय जेनबा मोजां सुबिदा गैया बेनि थाखायनो जेनबा आङो मोजां जाग्रा खुलिनो थाखाय जेनबा आङो मोजां जाग्रा खुलिनो थाखाय जेनबा आङो गोसोआ दङ जेनबा चि आइ टिनि खाथियाव जेनबा जानो लोंनो खाथि खालायाव जेनबा मोजां जाग्रा दखान गैयिनि थाखाय थांनो फैनो सुबिदा हायिनि थाखाय जेनबा आङो चि आइ टियावनो मोनसे दखान खुलिनो लादोें बे दखानफ्रानो जेराव मोजां जानो लोंनो हानायनि थाखाय मोजाङै मोजां सोलिलांनो हानायनि थाखाय जेनबा बे दखानखौ जेनबा आंनि खुलिनानै सोलिनो सानो आरो बे मोजां जा मोजां जाग्रा आइटेम लानानै बेबादिनो